फरायसालियाव फरायसाफोरनो सिल्प बिध्याखौ स्टेप बाय स्टेप फोरोंनाय जायो जेनेबा मोनसे जिनिस रेडि खालामनो थाखाय जेनेबा बेग बानायनाय बा सि दानाय बा गिसिब बानायनाय बिनि थाखाय मा जिनिसजों बानायब्ला साबसिन जागोन ओमफ्राय अबे जिनिसखौ बेसेबां गुसेब बा गुवारै हानांगौ बा हेबनांगौ बेखौ स्टेप बाय स्टेप फोरोंनाय जायो आरो आंना आरिमु आरो सिल्प बिधाजों सोमोनदो थानाय उन्दै समनि बाथ्रा गोसोआव थानाया जाहैबाय आं उन्दै समाव मादै मोनखौ न' खाथिनि मादै मोनखौ बेग बानायनाय नुदोंमोन बे बेगखौ बिस्रो खुन्दुं खुन्दुंथ' नङा दुरुं बायदि दंमोन मोनसे आं दिनैसिम बे नामखौ मिन्थियाखै आरो मा बुङो बे खुन्दुंखौ दा बेखौ बिसोरो गिदिर गिदिर बान्डोलाव लाबोयोमोन जेनेबा गिदिर बलाव ओरै फाननानै बिस्रो हेबबाय थायोमोन ओरै आखायजों गान्थि हेबलांबाय थायो लेमसाय हेबलांनाय बायदि दा बेखौ नुफेराखैमोन आरो आङो जेरावबो आमफ्राय फार्स्ट टाइम बे मादैखौ बानायनाय नुदोंमोन आरो बानायनाय नुदोंमोन बाबो जेनेबा स्टेप बाय स्टेपखौ नुलाङासै आरो थारमानि उन्दैआव स्कुलाव थांनाय जायोमोन नालाय ओंखायनो स्टार्टिंनिफ्राय बानाय जेंनायखौ नुआखै आरो जेनेबा खावसे हेबखांनाय बा हेबनानै जाहां जाहां रेडि अलम'स्ट रेडि बेबायदिआवसो नुदों आरो आङो बे बिदिथ' आं माब्लाबाबो बिदि गाव निजा सोलों फेरनो मोनाखै जुदि सोलोंनायनि चान्स मोनोब्ला आं बे बेग बानाय नायखौ माब्लाबा आं सोलोंफिनथारगोन